मुझे चित्रकारी बहुत पसंद है चित्रकारी के साथ साथ मैं कागज़ से कलात्मक चीज़ें भी बना लेती हूँ जैसे कागज़ के द्वारा मैं नाव बना लेती हूँ हेलीकॉप्टर बना लेती हूँ तथा मैं मुझे चित्रकारी भी बनती है चित्रकारी में मैं बचपन से मैंने इस प्रतिभा को या इसको इस कार्य को किया है मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी चित्रकारी करने की मुझे ज़्यादातर प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति की चीज़ें बनाने में अच्छा लगता है मैं पेड़ों को बना मैं पेड़ों को बहुत सुंदर बनाती हूँ पेड़ एक ऐसी पेड़ को कई तरह से मैं सजा सकती हूँ डिज़ाइन करती हूँ और इस कौशल को मैंने बहुत अच्छे से किया है मैं पहली कक्षा में जब थी मैंने प्राइमरी इस्कूल की पढ़ाई की है तो उस में जो पहली कक्षा थी मैं थी तो मुझे प्रथम स्थान मिला था चित्रकला में तो इसी तरह से मैं बार बार उस चीज़ को करती हूँ मैं बार बार चित्र बनाती हूँ जिस से मैं मैंने इस कौशल को अपने विकसित किया है